कोरोना महामारी एक एहन महामारी रहए जाहिसँ भारतके अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़लै लेकिन एहिमे एकटा फायदा इहो भेलै की पर्यावरण जे दूषित रहए ओ पर्यावरण सही भए गेलै जाहिमे गाड़ी मोटर ट्रैन प्लेन सब बन्द भए गेलै रहऽ जाहिसँ पर्यावरण जे दूषित रहए तऽ ओहिमे सुधार भेलै आओर कही ने कही कोरोना बुरा रहए तऽ अच्छा भी रहए